ओरैनोथ' जोंनि न'खराव गोदोनिफ्रायनो जारिमिन थानाय दोरोंआरि हारिमु दं होनना बुङोब्ला बाथौ धोरोमखौनो होननो हायो जोंहा बाथौ धोरोमजों लोब्बा दङो

बाथौ धोरोमा गोदो गोदाइनिफ्रायनो बेसेबांबा सानस'हायै समनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो फालिबोजादों नाथाय बेयो गेजेर ससेआव जोबनानै थांबायमोन नाथाय बेफोरखौ बर'नि गोबां साननो गोरों सुबुंफोरा दिनै बोखांफिनबाय आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बाथौ धोरोमा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो आरो बाथौ धोरोमजों लोबबा थानाय फोरबो जेरै ओंखाम गोरलै जानाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवारि फोरबोफोरा बेरखाङो ओंखाम गोरलै जानो थाखाय माइ गोरलैखौ इसोरनो बाउग्रोआबालासिनो जों बर'फोरा मालाबाबो जाफेरा एबा जाया बिनि थाखायनो इसरनि मुंआव बाउग्रोनाय जायो ओमफ्राय इसोरनो बाउग्रोनायनि उनावसो जेनेबा न'खरनि सुबुं गामिनि उन्दै उन्दै गथ' लेंहरनानै बे ओंखाम गोरलैखौ जायो आरो बिदिनो बुंजायो जोङो खाथि गासा खाथि गासायाबो जोंनि दोरोंआरि जारिमिन थानाय फोरबो हिसाबै हमजायो मानोना मानोहोनना बुंब्ला खाथि गासा फोरबोखौ माने समाव माब्ला आरो सोर सोरजिनाय बेफोरखौ जोङो रावबो सुबुं बुंनो हाया बेखायनो बेयो जोंनिफ्राय गोदो गोदाइनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं खाथि गासा होनना बुङोब्ला गुबैयै आलारि बाथि सावनायखौनो जों होनना बुंजायो थाइगिरनि बिखं एबा सोरबा बायदिया दनाफोरावबो आलारि बाथि लगायो गावबागाव माइ दुब्लिफोराव बेनि गेजेरजों मोनसे ओंथि फोरमायो जाय ओंथिखौ बर'फोरा दासिमबो फोथायो माने खाथि गासानि साथि सावनायाव जेब्ला अर जोङो बे अराव एम्फौ एनलाफोरा बारसोमनानै थैफैयो आरो जोंनि माइखौ एबा दुब्लिनि माइखौ रावबो जेनेबा एम्फौफोरा खहा खालामनो हाया बेनि थाखायनो खाथि गासाखौ सावनाय जायो बेनि गेजेरजों जों मोनसे आरो मोनसेखौ रायखांबावनो हायो जे मोनसे जों गनसि लायो बे गनसिआव थाव गोथांखौ फुननानै माइनि बिदांआव हुब्लिदनानै होनाय जायो बिनि गेजेरजों मोनसे ओंथि बेरखाङो एबा फोरमायो एबा बर'फोरा फोथायनानै लायो बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि माइया बिदांआ गोलाउ गोलाउ जायो बेगरा मोजां जायो खहा जाया होननानै फोथायबोदों आरो गोदोंनिफ्रायनो बेफोरखौ फालिबोदों बेफोरखौ फालिनो थाखाय न'खरनि सोरबा सासे आइजोजों लोगोसे सासे हौवा मानसियाबो लोगोसे थांफायो ओमफ्राय बिदिनो माखासे नांगौ बेसादफोर लांफानायनि गेजेरजों बेखौ आलारि बाथिखौ सावखांनायनि उनाव इसरनिसिम बोर बियो बोर बिनायनि उनाव आलारि बाथिखौ फोजोंनानै न' फारसे फैफिनो बेबादिनो धोरोमजों लोबबा थानाय होननानै बुङोब्ला मागो दमासिनि बाथ्राखौबो जोङो माने फोरमायनो हायो मागो दमासिया जोंनि बर'फोरनि ओरैबादि मोनसे मोजां फोरबो जायफोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनज्लायलायनाया सोमजियो फिथा सौराइ रानज्लायनानै जालायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बांसिन खौसेथिया बेरखाङो आरो बेनि थाखायनो नाथाय जों बुंनो हायो मोनसे खोथा बेखौ जों माब्ला फालिनाय सोर फालिजेननाय बेफोरनि सोमोन्दै जों जेबो मिथिया एबा मोननो थाङा आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बर'फोरनाव सरजाबनानै दङ दानाय लुनाय दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला बर'फोरनि खोथाखौ रायखांथारनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि बांसिन सुबुंआनो गावबा गाव गाननाय जोमनाय जिखौ गावबा गावनो दानानै लायो बा बर'फोरनि आर'नाइ जि दख'ना गामसा बायदिसिना गावनो गाव दानानै लायो नाथाय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोदि जे बर'फोरनि आगर एरनाय जि दानायफोरखौ गुबुन हारिया नुयोब्ला माने गोमोनानै थानो गोनां जायो आरो बेसेदि मोजां माबोरै दानाय बेफोरखौ गाननाय लोगो लोगो माने गुबुन हारिनि मानसिया सोङो जोंनावबो माबोरै दायो मा होनो बे आगरनि नामा मा नाम बिदिनो गुबुननि जोंनाव ओरैबायदि दानाय लुनायनि गेजेरजों ओरैबादि मोनसे गोहो दं जायखौ जोङो गुबुनखौ गोमोहाबहोनो हायो

गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाया बेसेबांबा समनिफ्रायनो सोलिबोदों आजै आजौ आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोदों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं नाथाय जों फंसे बाथ्राखौ बुंनो हायो आथिखालाव मुगाया जौगानायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दानाय लुनाया सोलिला एबा गैलिया अब्लाबो दासिमबो खायफा खायफा न'खराव दायो लुयो नांगौ समाव फालि दायो बैसागु बोथोरफोराव गेदेरा उन्दैखौ मान होनो गोबां समाव जोंनो फालिनि गोनांथि जायो बेनिखायनो गावबा गाव नांगौ बेसादखौ गावबा गाव नांगौ बायदियै दायो लुयो बर' हिनजावफोरा बेनोसै